स्थानीय कलाकारके जब हमसब बजबै छी अपन सबके मतलब संस्कृति महोत्सव सब करबाबै छी तऽ ओहि सबमे जब हमसब कलाकार सबके जे बजबै छी तऽ ओहि सबमे सब कलाकार सब आबैए आओर जब आबैए तऽ हमसब पूरा सम्मानके साथ पाग गमछा के साथ पूरा हमसब सम्मान करै छी हुनका सबके आओर हुनको सबके बहुत नीक लागै छै आओर हमरो सबके बहुत नीक लागै छै ईसब जे बजै छै जे मैथिली भाषा सब मैथिली भाषा हमरासबके बाजै गाना सब सङ्गीत सब सुनबैए तऽ हमरोसबके बहुत नीक लागैए आओर इहोसब जे जाइ छथिन बाहर एतऽसँ प्रोग्राम कऽ कऽ जाइ छथिन तऽ इहोसब बाजै छथिन कलाकारसब जे बाप रे बाप हमसब मिथिलाञ्चलमे गेल छलहुँ ई जिला ई डिस्ट्रिक्टमे बाप रे बाप एतेक हमरासबके सम्मान एतेक आदर एतेक भाव करलक जे हमसब हमरासबके पुछि नहि सकू बाप रे बाप बहुत नीक छथिन बहुत नीक छलै ओतऽ प्रोग्राम जे छलै तऽ बहुत नीक छलै आओर जेनाकि एक संगठन छै मिथिला एसटूडेन्ट यूनियन ओ जे छै बहुत अपन ताबड़तोड़ अपन शक्ति लगाबै छै कोनो भी कार्य जे सम्पन्न नहि होइ छै ओहि कार्यके पूरा सम्पन्न करै करबाके लेल पूरा साम दाम दण्ड भेद लगा दै छै ओ अपन मिथिला एसटूडेन्ट यूनियनके लड़कासब आओर कार्यकर्तासब सब अपन अपन मतलब जगहपर करै छै